प्राचीन समय से ही कुएं से पानी निकालने के लिए रस्सी और बाल्टी का प्रयोग किया जाता था या घड़े के मुँह पर रस्सी बांधकर पाट के सहारे उसे पानी को निकाला जाता था लेकिन वर्तमान समय में नई नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से आज कल मोटर का उपयोग किया जा रहा है और मोटर जो कुएँ में डाल कर और इससे नली ले कर हम घरों में पानी का प्रयोग कर सकते हैं इसके लिए जो लंबाई में हम ले सकते हैं नली को और अपने अलग अलग स्थान पर वो पहुंच जाए इसके हिसाब से उस नली के द्वारा याने कि जो प्लास्टिक की नली होती है उसके द्वारा हम अलग अलग क्षेत्र में भी पानी की सप्लाई कर सकते हैं वर्तमान में मोटर के अलावा और भी कई ऐसी नई नई टेक्नोलॉजी है जिसके कारण से कुएँ से पानी निकाला जा सकता है जैसे कि मोटर के हिसाब से तो आता ही है किन्तु जो मा मोटर का पानी होता है उसे किसी अच्छे गहरे गड्ढा खोद कर और उसमें सिमेंटेड कर के उसमें एक नली के द्वारा पानी मोटर से लेकर उसे भर दिया जाय या बरसात के पानी को एकत्रित किया जाय जिससे कि बाहरी पानी का उपयोग हो सके या फिर हम जिस गड्ढे में हम पानी डालते हैं उसको एकत्रित कर लिया जाय उसे किसी जाली से या छिपटिए के द्वारा ढाँक दिया जाय ताकि जब पानी की आवश्यकता हो गर्मी के समय में जब पानी का जल स्तर काफी नीचे चला जाता है और कुएँ में मोटर भी जब काम नहीं कर पाती तब ऐसे समय में हम उस गड्ढे का उपयोग कर सकते हैं और उससे पानी निकाल कर हम अलग अलग स्थान पर उसका प्रयोग कर सकते हैं आस पड़ोस में भी हम पानी दे सकते हैं और हमारे जो क्षेत्र हैं आस पास जो सूखे हो चुके हैं उनको भी हम पानी दे सकते हैं यहाँ तक कि इन मोटरों के द्वारा जो पानी निकाला जाता है और जो संरक्षण किया जाता है पानी का इस पानी के द्वारा सिचाई भी की जा सकती है इस तरह हम इलेक्ट्रॉनिक मोटर का उपयोग कर सकते हैं